बे जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला जों गिबिआवनो माइखौ बांसिन गायनाय जायो

बे समानो जाहैबाय माइ गायनायनि सम आरो बेजों लोगोसे मोनसे मोजां मिथिंगायारि सम्पद दंबावो गय गयनि फालांगि खालामनाया जोबोद मुनाम्फा होननानै जों नुनो मोन्दों लोगोसे जोङो बेसरबो फोनाय जायो आरो बेसरखौबो जोङो हाथाय बाजाराव लांनानै फालांगि खालामनो हायो दा नुनो मोनोब्ला जोंनि बेयाव गयखौनो साबसिन फालांगिनि थाखाय बाहायनाय नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला गयखौ खेबसे गायखांनायनि उनाव जोङो बेनो बेसेबां एसेबां बांसिन आदार होनाङा बेखौ जोङो खेबसे गायखांनायनि उनावनो बोसोरै बोसोरै जोङो फिथाय मोननाय नुनो मोनो आरो जोङो जोंनि गोनांथिसिन सम्पदानो जाहैबाय माइ माइखौ जोङो सम मथै गायाब्ला एबा फोआब्ला जोंनि थाखाय जोबोद खथि होननानै जों साननानै लानाय जायो बिनिखायनो जोंनि बे ओनसोलाव माइ बेसर आरो गयखौनो साबसिन फालांगि होननानै आं साननानै लायो